हैलो आं जी म्हाराज आं जी म्हाराज हून पुच्छा दा तुस आक्खा दे हे ओह् कोई चक्कर निं म्हाराज टैम कम्में उप्पर होई जाना मिगी दस्सो केह्ड़ी लैन ऐ कोह्की लेनी ऐ मिगी सिर्फ दस्सो इंया कुसै दी चीज़ पर हत्थ मारी लैं ते फिर ऐ नी तुस मिगी दस्सी लैओ पूरा सिस्टम म्हाराज फिर कुत्थें करनी तुस मिगी दस्सो ते ओह् उद्धर ई करगा में मेन बजार बिच केह्ड़ी म्हाराज मठाई आह्ली हट्टी ऐ ते जेह्ड़ी ओह्दे कन्नै गली जंदी ओह्कड़ी साईड आं अच्छा म्हाराज कन्नै बी उद्धर बी बड़ी जमीन ऐ जिन्नी बी जमीन ऐ सारी घेरी लैनी बंदे दी म्हाराज कोई गल्ल निं ऐ म्हाराज पेमेंट टाईम उप्पर करी लैओ बंदे में करी लैगा एक्सपीरियंस ऐ गल्लें दा पेमेंट तुस मिगी करी ओड़ेओ ते में चार पंज घैंटे ना करी ओड़ेआ थोह्ड़ा तुस मिगी किन्ना पंद्रहां ज्हार बनना मलबे आह्ले मलहबा फिर म्हाराज बद्ध लग्गी जाना फिर पंद्रहां ज्हार निं बीह् ज्हार लग्गी जाना थुआढ़ा म्हाराज तुसेंगी पता ऐ में गै कराना कम्म ओह् कोई गल्ल निं ऐ हून साढ़ी जिन्नी बी जमीन ऐ नी ते ओह्दा मलबा बी कड्ढना दस्स दस्स फुट्ट ठीक ऐ म्हाराज दस्स फुट्ट अंदर लेई लैगे ते भी म्हाराज दस्स ज्हार भेजी ओड़ेओ लेबर आह्नने आस्तै ते अग्गें दी पेमेंट दिक्खी लैगे ओके ओके